साढ़ै घर सब्जियां बड़ियां होंदियां साढ़ै घर अम्ब सब्जियां बड़ियां होंदियां साढ़ै घर भिंडियां भिंडियां होंदियां सोहै सोहै भिंडियां फलाशबीन होर बी बड़ा कुछ होंदा इत्थै अम्बें दे बूह्टे साढ़े घर बड़े जैदा न कि साढ़ै घर बड़े अम्ब होंदे लोकें गी अस बड़े बंडने फिर बेची बी ओड़ने किश कुछ चा'र पाने आस्तै लेई जंदे लोक त्रोड़ियै बड़े इ'यां होंदे साढ़ै घर होर कि होर बी बड़ियां सब्जियां साढ़े घर खीरे खीरे फलाशबीन टमाटर बगैरा बड़ी सब्जी साढ़े घर होंदी फुल्लें दे बूह्टे बड़े सैल लगदे मिगी में बड़े लाए ले अपने घर लाए दे गुट्टिये दे बड़े शैल लगदे मिगी होर सारे फुल्ल में अपने घर लाए दे न साढ़ै घर फ्रूट बी बड़ा होंदा ऐ कि गब्बूगुशे मरूद बड़ा जैदा अम्ब लगदा अस बेची ओड़ने किश दकानें पर किश रिश्तेदारें दै बंडी ओड़ने होर केईं बारी म्हल्लै च बी देई ओड़ने अस अपने बड़ा इ'यां होंदा कि किश अस खाही बी लैन्ने घर अप्पूं ते किश म्हल्लै बंडने फिर आई जंदे साढ़ै घरै दै अग्गें इ'यां फिर होर साढ़ै घर बड़ा किश होंदा आलू बगैरा ला दे असे बड़ा किश लाए दा असें अपने घर कि बड्डे बड्डे बूह्टे लाए दे असें अम्बे दे मरुदें दे सेबें दे सेबें दे होर केह्दे होर आमलें दे कैंथ बगैरा बड़ा कुछ होंदा साढ़ै घर इ'यां बड़ी शैल इ'यां ठंडी गेदी प्हाड़ियां न इ'यां होंदे साढ़े घर टालियां बगैरा सब कुछ होंदा साढ़ै घर मूलियां टमाटर फलाशबीन बड़ा किश होंदा ते फिर अस अपनें रिश्तेदारें गुशियां बगैरा होंदियां किश उ'नें गी देई ओड़ने उं'दियां कुड़ियां बगैरा सब कोई बौह्ने घर दे अस

शैल चार्ट बगैरा बनाइयै खाने होर रिश्तेदारें गी बगैरा सारें गी बंडने खीरे होंदे साढ़े घर कुकड़ियां च मुल्ख खीरे खीरे कनोलियां होंदियां प्हाड़ी कनोली चीकू बगैरा चीकू होंदे होर होंदे ओह् बड़ा सैल लगदा मिगी बड़ी शैल सब्जी होंदी इ'यां फुल्ले दे बूह्टे बड़े सैल खिले दे इ'यां ओह्दे गुट्टिये दे गलाबे दे चिट्टे गलाब दुए रैड्ड गलाब बड़े शैल इ'यां खिल्ले दे में रोज़ जाइयै उ'नें गी पानी देना इ'यां क्यारियां ओह्दियां बनानियां शैल बनानियां कि इ'यां बड़ा गै शैल बनाइयै रक्खने आं इ'यां होर कोई बूह्टे लाने किसे किसे दे कुसै कुसै घरे दा इ'यां ते ओह् लाने अपने घर बड़े इ'यां बड़ी शैल लगदियां क्यारियां फुल्लें दियां लादियां होन इ'यां सब्जियें दियां क्यारियां लानियां बरसांती दे दिनें कनोलियें दियां बेल्लां लानियां इ'यां सोहै भिंडियां बगैरा लानियां स्यालै कड़म लाल कड़म गंडें आह्ला फुल्ल गोबी लाना बंदगोबी लाना कि बड़ा जैदा होंदा साढ़ै घर इ'यां पानी आह्ली जगह च उस च रोज पानी दिन्ने होन्ने इ'यां बड़ा सोह्ना होंदा इ'यां एड्डे एड्डे फुल्ल होंदे गोबियै दे इ'यां बंद दे एड्डे एड्डे बंद बनदे इ'यां बड़े शैल इ'यां फिरी सारें गी देने रिश्तेदारैं दे आपूं खाने इ'यां फ्ही किश इ'यां दकानें बड़े होन तां दकानां जाइयै बेचने इ'यां बड़े इ'यां सैल होंदे इ'यां एड्डे एड्डे इ'यां होर बी देने इ'यां कुसै गी देने म्हल्लै इ'यां जनानियां मंगदियां उ'नें गी बी देने थोह्ड़े मते इ'यां ते इ'यां बड़े शैल लगदे इ'यां होर बी बड़ा कुछ इ'यां होर बी होंदा साढ़ै घर बड़ा किश ओह्दे नाक्खे दे बूह्टे न नाख बग्गू गोशे लगदे बड़े शैल इ'यां होर किंम्बे दे बूह्टे न एड्डे एड्डे साढ़ै घर इ'यां स्यालै दै दिनै किंम्ब होंदे फ्ही असें धुप्पा बेहियै खानें मजे दे इ'यां लून मर्च कुट्टियै मसाला चाट बनाइयै ओह्दा ते खाना असें मजे दा फ्ही होर बी साढ़े रिश्तेदार लेई जंदे साढ़े घरे दा आइयै इ'यां बड़ी शैल सब्जी होंदी स्यालै दे दिनें कड़म बगैरा बड़ा होंदा लग्गे दा फ्ही साढ़ै घर होर बी मटर मुल्ख होंदे साढ़ै घर मटर रहांदे असें इ'यां पूरे खेतर दे खेतर इ'यां मटर राएदे फ्ही त्रोड़ियै स्यालै बड़े शैल होंदे फ्ही बेची ओड़ने अस दकानै पर जाइयै शैल होंदे इ'यां होर बी बड़ियां चीज़ां सारियां होंदियां साढ़ै घर बड़ा कुछ होंदा इ'यां खाने आह्लिया चटपटियां इ'यां खाने आह्ले फ्रूट बगैरा बड़ा कुछ होंदा होइया इ'यां लग्गे दा साढ़ै घर होंदा फिर अपने बेल्लां लग्गी दियां इन्नियां बड़ियां अस फिर त्रोड़ी त्रोड़ी लेआने घरे गी त्रोड़ी त्रोड़ी घरे गी लेआने अस फिर रिश्तेदारें दे खीरे बंडने इ'यां अस फिर अपने घर त्रोड़ी लेआने इ'यां अस

करेले लगदे सोहै दे दिनैं बड़े जैदा इ'यां ते कुंगे दे कुंगे होंदे इ'यां अंगूर होंदा साढ़े घर मुल्खें दे इ'यां बेल्लां दे कुंगे दे कुंगे सैल्ले इ'यां मुल्ख होंदे बरसांती दै दिनैं इ'यां बड़ा शैल होंदा मिट्ठा मिट्ठा फ्ही असें त्रोड़ना इ'यां त्रोड़ना फ्ही ठंडा करियै इ'यां फ्ही खाने रिश्तेदारें गी बी देने इ'यां फ्ही आंडी गोआंढ़ी उ'नें गी बी देना जैदा करियै फ्ही सवेरै सवेरै बड़े टेस्ट लग्गदा फिर इ'यां होंदा बड़ा इ'यां ओह् लगदा फिर नाख होंदे मुल्खे दे साढ़ै घर शैल इ'यां बड़े बूह्टे न ओह्दे सैल्ले गेदे इ'यां सब्जियां इ'यां होर बी बड़ियां सब्जियां होंदियां इ'यां बंदगोबी फुलगोबी होंदा पूरा खिल्ला दा गेदा इ'यां शैल इ'यां फुल्ल होंदे बने दे इ'यां फुल्लें गी कट्टनें फिर अस ते फ्ही त्रोड़ियै ते दकानें पर देई ओड़नें अस इ'यां फ्ही होर रिश्तेदार बूजियां बगैरा आंदियां मासियां उ'नें गी पाई देने असें इ'यां साढ़ै घर बड़ी सब्जी होंदी साढ़ै घरा दा लेई जंदे इ'यां फूल्ल होंदे साढ़े घर क्यारियां बना दियां साढ़ै घर बूह्टे ते फुल्लें दे बूह्टे लाए दे दकानें पर जाइयै देई ओड़ने अस लेईआयै ते फुल्लें दे हार बगैरा बनाई लैंदे उत्त बड़े शैल फुल्ल दियां क्यांरियां बड़ियां शैल लगदियां इ'यां बड़े शैल लाए दे इ'यां में सारे फुल्ल लाए दे बिच्च गुट्टिये दे होइये लाल फुल्ल होइयै ओरेंज फुल्ल होइयै बड्डे ओह् बी लाए दे इ'यां इक बड्डा होंदा बड्डा बड्डा ओह् बी लाए दा में होर बड़े सारे फुल्ल न ओह् बी लाए दे इ'यां ओह्दे बूह्टे होंदे होर इक ओह् होंदें त्रिम्बल ओह् बी बड़े शैल होंदे इ'यां खाने गी इ'यां सोहै दै दिनें होंदे बड़े सैल होंदे इ'यां खाने गी मिट्ठे गेदे इ'यां ते इ'यां करदे ते बड़ा टेस्ट होंदा अंदरै इ'यां होर ओह्दे बूह्टे होंदे आमले दे होंदे ते ओह् बी बड़े शैल आमले एड्डे एड्डे आमले लगदे इ'यां दुए आमले होंदे ओह् बड्डे बड्डे आमले होंदे बड़े सोह्ने लग्गदे ओह् होंदे मिट्ठे गेदे अस त्रोड़ियै मरब्बा पान्ने पर ओह् पाए दा निं ऐ साढ़े घर बड़े बूह्टे न ओह्जे मरब्बा बड़ा शैल होंदा पाए दा नी ऐ पर सास आह्ला लेक्खा इ'यां जैमिन नी होंदे बनाए दे ओह्दे आह्ला लेक्खा होंदा इ'यां बड़ा शैल इ'यां मिट्ठा गेदा फुलके कन्नै खाने दा मज़ा आंदा इ'यां कनै सेह्त आस्तै ठीक रौंह्दा इ'यां आमलें दा चा'र चा'र पांदे मरब्ब पांदे बड़ा शैल होंदा इ'यां होर ओह् होंदा इक ग्रगल होंदे बड़े इ'यां ओह् बी ठीक होंदे सेह्त आस्तै इ'यां होंदे बड़े होंदे साढ़ै घर इ'यां बरसांती दै दिनें होंदे इ'यां हुन फुल्ल हा पवा दा ते ओह् बरनैट होई गेआ ते हून सारा फुल्ल घिरिया ओह्दा तां इस बारी नी होनें हैन कि बड़ा ही इ'यां बड़ा इ'यां रनैल होई गेआ तां इस बारी कुछ बी निं फसल इ'यां होंदी साढ़ै घर होर सोहै बड़े बड़े शैल सोहै होंदे त्रनैड़ ओह् बी इ'यां त्रनैड़ पेई ते इ'यां पेआ उप्परा दा इ'यां ते सोहै इ'यां बड़ी शैल खुशबू चला दी होंदी इ'यां ते ओह्दे च पादे होंदे खान्ने अस ते इन्नी सैल खुशबू चलादी होंदी बड़े शैल इ'यां कुंगे दे कुंगे होंदे ओह्दे पर लग्गे दे होंदे इन्ने सोह्ने होंदे इ'यां बड़े शैल होंदे इ'यां होर बी होर बी साढ़ै घर सब्जियां लग्गी दियां होंदियां पानी साढ़ै घर डेल्ली दिंदे सब्जियें गी दिंदे इ'यां इक फसल पुट्टनें सब्जियें दी दुई लानी ओह्दै बाद च ते हून सोहा चला दा ते भिंडियां लादियां इसलै भिंडियां फलैशबीन होर आलू बगैरा लाए दे असें आलू बगैरा प्याज असें अपने घर असें पूरे खेतर लाए दे प्याजै दे बड़ा शैल ऐ इ'यां ओह् पुट्टियै ते बड़े शैल इ'यां साढ़ै प्याज इ'यां होंदा एड्डे एड्डे गंडे बड़े शैल इ'यां